بہار کا میڈیا ابھی اتنا وہ ابھی جو ہے بہار کی میڈیوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ جو ہے نیوز چینلس کسٹمر لوئلٹلی برانڈ اویرنس کوکنگ چینلس اس پہ زیادہ کرے بہار کی میڈیا اس چیز پہ کام نہیں کر رہی ہے اسے چاہیے کہ اچھے سے کام کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کی میڈیا بہت کم اس چیز کو لے کے آواز اٹھاتی ہیں کہاں پتہ نہیں اور جو ہمارے بڑے بڑے نیوز چیلنس ہیں وہ ایک طرفہ دیکھ رہے ہیں گاؤں ہندوستان میں ایک بڑے بڑے چینل جو مانے جاتے ہیں ہمارے ہندوستان میں ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہار کی مدعا کم اٹھاتے ہیں ہمیں چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی مدعا بہار میڈیا ہندوستانی میڈیا بڑے بڑے چینلز جو ہے یہ بہار کے چینل کو آواز اٹھائے ایک طرفہ آواز اٹھاتے ہیں سرکار کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے قانون ویوستھا جہاں بھی غلط ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے خاص کر کے بہاری میڈیا بہار کے جو میڈیاں ہیں جو ان کو چاہیے کہ کسٹمر لوئلٹلی برانڈ اویرنس کوکنگ چینلس ان سب پر باتیں کرے زیادہ تر غور و فکر یہ سب ضروریات ہیں ان سب چیزوں پہ زیادہ دھیان کرے زیادہ آواز اٹھائے سوال سرکار سے سوال کرے ان سب چیزوں پر سوال کرے احتیاط کیسے کرتے ہیں دھیرے دھیرے ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں بٹ لیکن جو ہے بہت کم ہو رہا ہے اور چاہیے کہ میڈیا کو چاہیے کہ اس چیز کو غور و فکر کرے اور پورا کرے وغیرہ